हालो इतरनेट प्रोवायडर हांव फ्रांसल सलदाना रेल्वे स्टेशन वॉर्ड खंचासावली सावन उलयतां हांवें बेतालबाती गांवांत नवें फ्लॅट घेतलां म्हाका तुमची इंतरनॅटाची सेवा थंय पावल्या कांय ना तें जाणा जावंक जाय आसलें पावल्या आरे बरें जालें हांवें कनेक्शन घेवपाक कितलें पडटलें फ्लॅट खंय आसा काय म्हणटा मार्टीन कॉर्नर रेस्टोरंट ताच्याच फाटल्यात आसा कितें म्हणलें सात हजार इंस्टोलेशनाक आनी मागीर म्हयन्याचे कितले हय हय स्पीड फास्ट आसूंक जाय ओके ओके आठशीं म्हयन्याचे शंबर एमबीबीएस स्पीड बरें आसा सांगता मागीर थँक्यू हॅलो जी वेव ब्रॉडबँड प्रोवायडर तुमचें बेतलबातीं कनेक्शन आसाक न्हय हय जायते कडेन पळयलां हांवें म्हजें नवें फ्लॅट हांवें नवें फ्लॅट घेतलां माटीन कॉर्नर रेस्टोरंताच्या फाटल्यान जाणां जावंक आसतलें इन्स्टॉलेशनांक कितलें पडटलें पांच ते सात हजार ओके ओके आनी म्हयन्याचे रेंट कितलें णवशीं रुपया अनलिमिटेड एक्सेस वन फिफ्टी एमबीबीएस आ गूड बरें आसा म्हाका कनेक्शन जाय जाल्यार तुमचे ऑफीस खंय आसा किदें फातोड्डा आनी बगलेर मरे बरें तर फाल्यां येवन मेळटा थँक्यू